औ हेल'

औ आं काजिरङा टुरिस्ट गाइडनिफ्राय बुंनाय जादों नोंथांनो माबादि हेल्प होनो हागोन आं औ साबेसे जागोन आमफ्राय आमफ्राय ओरैनो मा मा नांगोन जेनेबा रुम भाराथ' नांगोन सानसे हरसे ने आमफ्राय जानाय लोंनाय फिस गासैबो खनसेनो ज' लाखायो जोङो

जानाय लोंनाय केपासिटिफ्राथ' मोजां फुङाव ब्रेकफास्ट मोनगोन लानश मोनगोन डिनारजों खन्थाम होनाय जागोन प्राइसआ जाहैबाय थारटिफाइभ हान्ड्रेड औ आमफ्राय ओरैनो नोङो जिप जिपसि लानानै जुदि नोङो बे पार्कआव बेरायहैब्ला एसे बारा गोग्लैगोन आरो ओरैनो फाइभ फाइभ थावजेन्डसो थांगोन ओहो औ औ औ नों बे जिप लानानै बे अवाइल लाइफ पार्कआव बेरायोब्ला थांगोन आरो आमफ्राय खय थारिखआव फैगोन डिसेम्बर लास्ट उइकआव ने डिसेम्बर लास्ट उइकआव फैगोन डिसेम्बर लास्ट उइकआव फैगोन औ आमफ्राय नोंसोरो ओरैनो खयजोनसो जाबोगोन साबा ने कलेजनि टुर नामा ए टुर पारसनेल बेरायनो फैनो नागिरदों दे जागोन दे औ थानायफ्रा जेबो प्रब्लेम गैया रुमा खालि दं रुम खालि दं जानाय लोंनायफ्राबो मोजाङानो जेबो उसुबिदा गैया आरो जेबो उसुबिदा गैया जेबो उसुबिदा गैया नोंसोर फैब्लानो जाबाय फैयोब्ला आंनो खनसे खबर हरनानै फैब्ला फैब्लानो जाबाय औ दे होनब्ला दे औ दे